जय झूलेलाल ॿुधायो मां ठीकु आहियां तूं ॿुधाइ कीअं आहीं हा किथे आहियो ॿुधायो त सही कीअं मिलंदो आहे कीअं आहे सुठो आहे हा उनमें छा छा विझंदा आहिनि किअं आहे स्वादु ॿुधाइ त सही ऐं घणनि पैसनि जो मिलंदो आहे हा ठीकु आहे मूंखे बि वठी हलजइ कॾहि खाराइण मां बि खाइ ॾिसां कीअं थो लगे पियो हा पानीपुरी कीअं आहे सुठी आहे पाणी मना सुठो विझंदा आहिनि फिल्टर की न सादो पाणी विझंदा आहिनि कहिड़ो कहिड़ो फ्लेवर अथसि ऐं अघि कीअं अथनि सुठो बराबरि अथनि की न वधीक अघि आहे हीअं पानीपुरी कीअं आहे सूजीअ वारी आहे की न सादी अटे वारी आहे हा पोइ त मां बि हलंदमि खाइण लोचो मां त कॾहि खाधो ई न आहे लोचो हीअ कीअं हूंदो आहे वरी लोचो वरी कीअं हूंदो आहे ईअं खाइण में सुठो हूंदो आहे सही ईअं त पोइ मूंखे बि वठी हलजइ हिक ॾींहं पक वठी हलजइ ईअं न मूंखे चवणु बिना तूं हली वञी ऐं पंहिंजी ॿियुनि साहेड़ियुनि सां गॾ हली वञे ईअं आहे हिक ॾिश में घणी ॾींदा आहिनि ऐं हू जेकी खट्टी मिठी मिलंदी आहे उहा मिलंदी आहे न न असां ॿई हू खाउसा खाइण हलंदासि खाउसा जाम परे त न आहे न पासे में ई आहे न हा ईअं हा पोइ त मां जरूर जरूर तोसां गॾ हलंदसि ईअं छा पोइ त जरूर मां खाइदसि टइ टइ शयूं खाइंदासीं असां टइ शयूं खाइदासीं खाउसा खाइदासीं पानीपूरी खाइदासीं लोचो बि खाइदासीं ख़ाली उनया पैसा वधिक न आहिनि न हूअ मूंखे ॿुधाइजाइं उन उन हिसाब सां मां पैसा खणी हलंदसि ठीकु आहे हा त पोइ त जरूर हलंदासीं असां ठीकु आहे मां त तीखो न खायदसि मां त मीडियम खाइदसि तोखे जेको खाइणु हुजे खाइजांइ ठीकु आहे पोइ मां रखा